जय मैथली जय मिथिला अपन माटिक मिथलाके कतेक वर्णन करब कोन वर्णन करब उ माँटि अपन बहुत बढ़िआँ छै आओर ई माँटिके उपयोग फूल लगबैमे जे अइमे सबसँ प्रथम देखै छियै तऽ बढ़िआँसँ बढ़िआँ फूल निकलै छै बालुवला माटि अपन जे होइ छै ओ बहुत बढ़िआँ होइ छै सुन्दर झाड़ देखैओमे लगै छै फलोक आकृति बढ़ि जाइ छै आओर अहाँके ई फूलके लगबैमे सेहो बढ़िआँ होइ छै फलोके आकृतिमे फूलोमे दुन्नूमे तैं अपन माटि बालुपर जे लगै छै ओ बढ़िआँ रहै छै आहा ओइमे किछ किटाणु सेहो लागि जाइ छै देख भाल केनाइ परम जरूरी सेहो रहै छै जैमे भेलै जे झाड़ लगेलियै हम आहाँ कोनो फूले लगेलियै बगीचे लगेलियै तऽ ओकरा लगाए देलियै बिसरि गेलियै ओ नहि ओकरा जे छै अहाँके बालुवला भागपरमे जेना रोपलियै तऽ ओकरा चारू तरफसँ किनाराक तरह जे काइ देबै पानि लगतै बीचमे सुबह साँझ सेहो पानि देबाक छै ओइमे तऽ ओइसँ झाड़ कनी हरिआली जकाँ रहल तऽ देखैमे नीक लागल सुखायल नहि बीच बीचमे किटाणु सेहो कोनो कीड़ा लागि गेल कोनो तरहक यानिकि अहाँके कीड़ा फतिङ्गा कएक तरहके छै पत्ता चाटि जाइ छै जैसँ की झाड़ मुरझाय जाइ छै ओकरा किछु किछु आबै छै अहाँके केमिकल आबै छै ओकरा पानिमे घोरिके चारू तरफसँ दिऔ किछु किछु गोबरके उपयोग करिऔ हम अहाँ देखै छियै जे जिनका नहि भेटै छै गोबर अथी केमिकल नहि दबाइ रहै छै केओ छाउर दए दै छथिन ओइपर के ओइमे पत्ता परमे कीड़ा नहि लगतै तै दुआरे ओ कीड़ा जे लागि जाइ छै से हमरा अहाँके कमीसँ लगै छै ओकरा ध्यान देबै जे चारू तरफसँ ओकरा गड्ढ़ा बना कऽ किछु गोबरके भाग यानि सुखाकऽ ओ दाए देबै नहितऽ ओइपर मे कीड़ा कम लगै छै आओर एक दिनपर मे दू दिनपर मे ओकरा दबाइ जे आबै छै ओ दबाइ यानिकी साइडे साइडसे देबै बीचमे गेलै तऽ जरिमे जेत्तै तऽ अहाँके जरि अहाँके दबाइओ सब अहाँके एहन होइ छै जे पत्ता या झाड़ जे छै सुखाए जाइ छै तेँ चारू साइडसँ दबाइके छिड़कैत करबै आओर ओकरा गोबरके उपयोग सुबह साँझ पानि दैके सेहो कोशिश करबै आओर माँटिके तऽ कोनो सवाल जवाबे नहि छै मिथिलाके जे माँटिमे अपना माँटिमे ताकत छै ओ कोनो देशमे जैयौ विदेशमे जइऔ ई माँटि अहाँके नहि भेटत सबसँ प्रथम जे सीता मैया अइमे समायल छथिन हुनका बारम्बार प्रणाम करै छिअनि धरती माताके जे अइ धरतीपर रहिकऽ हम अहाँ जे भला बुरा उपयोग कए रहल छिअनि ओ सब अइ दिलमे समाकऽ राखि लै छथिन तेँ